देखू एहि राज्यमे बिहार राज्यमे क्षेत्रीय भाषाक रूपमे जेना भोजपुरी मगही छै ओहिसँ बेसी साम्राज्यमे जे छै से मैथिली जे छै एकर क्षेत्र विस्तृत छै सभसँ बेसी पैघ बात ई छै जे मैथिलीके जे छै से अपन तिरहुता लिपि छै लिखयके ओतबहिटा नहि मैथिलीके अपन व्याकरण छै मैथिलीके अपन साहित्य छै एकर जनसङ्ख्या बहुत बेसी छै आन भाषा जे छै जेना भोजपुरी छै या मगही छै एकरा नहि अपन व्याकरण छै एकरा नहि अपन आओर जे भाषाक लेल होइके चाही से एकरा छै एकर लेखनी नहि छै अपन तैँ मैथिलीजे छै ओहिसभ भाषासँ जे छै से भिन्न छै अलग छै ओना भोजपुरी जे छै से कने विशेष विकसित भेलै हेँ एहि लए कऽ जे दूरदर्शन हँ सिनेमा एहि माध्यमसँ जे छै से ओकरा बेसी विकसित कयल गेलै हेँ ओना मैथिलीके जे छै से हँ एकरो जे छै से चल सिनेमा या की कहैत छै साहित्य बदलि निश्चिते रूपसँ जे छै से खूब सुन्दर ढङ्गसँ एकरो भेल छै लेकिन जेना ओकर भेलै हेँ भोजपुरीके ओहि रूपमे मैथिलीके कने कम भेलै हेँ परन्तु एकरा अपन साहित्य छै एकरा अपन व्याकरण छै हँ एहि लए कऽ भोजपुरी आ मैथिलीमे जे छै या मगहीसँ जे छै से अलग छै ई भाषा